جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ میں اپنے فری وقت میں کیا کرتا ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی میں خالی ہوتا ہوں یا فری ہوتا ہوں تو سب سے پہلے موبائل ہی یوز کرتا ہوں موبائل تھوڑے بہت چلاتا ہوں پھر اس کے بعد دوستوں وغیرہ کو کال کر کے دوستوں سو دوستوں کو بلاتا ہوں تو پھر دوستوں کے ساتھ چائے پانی پینے کے لیے باہر جاتے ہیں چائے پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلتے ہیں اور اسی طریقے سے دوستوں کے ساتھ کرکٹ اور میچ وغیرہ بھی کھیلتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اور بھی دوسرے کھیل جو ہوتے ہیں وہ بھی کھیلتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت بھی کرتے ہیں ہم لوگ اور اسی طریقے سے دوستوں کے ہی ساتھ مل کر کے گھومتے ہیں ٹہلتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں کھیل کر کے کود کر کے باتیں بھی کر کے